अन्य राज्य की बात की जाए तो भारत मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जो प्राकृतिक संसाधन संस्थयाकर वातावण और उपजाई कृषि वातावरण स्थितियों से संपन्न हैं पिछले कुछ वर्षो में भारतीय अर्थव्यवस्था में काफ़ी बदलाव आया है बजार की ताकतों ने औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश प्रवाह को निर्देशित करना शुरू कर दिया है आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक विकास में निवेश बढ़ाना मध्य प्रदेश के लिए प्रमुख केंद्रित क्षेत्रों में से एक है भारत में सबसे तेजी से विकसित हो रहे प्रभावशाली राज्यों में से ये एक है तेजी से विकसित हो रहा ये राज्य विभिन्न क्षेत्रों में भारी व्यापार के अवसर प्रदान करता है मध्य प्रदेश निवेशकों को परियोजना के स्थान पर बुनियादी ढाँचों के प्रोत्साहन मिल रहा है मध्य प्रदेश उद्योग के में बहुत ही ज़्यादा आगे है तथा मध्य प्रदेश में भोपाल में मंडीदीप एरिया है जो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पर मध्य प्रदेश में अलग अलग प्रकार के संसाधन है चूना पत्थर कोयला तिलहन दालें बोक्साइड लौह हीरा तांबा रॉक फॉस्केट सिलिका सोयाबीन कपास बहुत अलग अलग प्रकार के उद्योग हैं यहाँ पर